नमस्ते सर सर हमको दुकान को सजाने के लिए इस समय नवरात्रि का समय चल रहा है फूल माला की ज़रूरत है और और

पूजा के एक दिन ही नया वेराइटी के भी भी फूल है कोई नए प्रजाति का कोई और फूल हैं अच्छा ताज़ा चाहिए फ्रेश अच्छा कितने पैसे का है अच्छा कितने हँ कितने पैसे का है हाँ कितने पैसे का है कितने पैसे का है रेट क्या है ज़्यादा महँगा समझ हैं ज़्यादा महँगा तो समझ में आ रहा है अच्छा तो आप आ करके समझाएँगे कि अपने वर्कर को भेजेंगे समझने के लिए

पूजा करने के लिए सजाने वाले वर्कर आएँगे कि आप स्वयं आएँगे ठीक है ठीक है नमस्ते